साढ़े च इ'यां हउसा दा आफ्शन की ऐ उधमपुर जाइयै डिस्ट्रिक च डिस्ट्रिक च जाइयै एह् आफ्शन ऐ कि जेह्के कम्म शम्म करने गी जंदे बंदे पढ़ने गी जन्ने आं ते उत्थें कमरे कराए उप्पर लैने पौंदे ते उत्थें कराए उप्पर लेइयै ते अस पढ़ने आं ते बाकी उत्थैं कुछ निक्के मकान न नि ते कोई बड्डे मकान न ते घट्ट कराया लेई आह्ले बी हैन बद्ध आह्ले कुसै फ्लैट लैना होऐ ओह् फ्लैट दा कराया बी ऐ मतलब फ्लैट बी थ्होई जंदा रौह्ने आस्तै मतलब बड्डा पूरा पूरा फैमली आह्ला ते इक इक दो दो रूम बी होंदा तिन्न तिन्न चार चार रूम आह्ला सैट बी होंदा एह् जेह्का कि उत्थें रौह्ने आस्तै लोकें गी ऐ ते उत्थें कराया अपना दो ज्हार पच्ची सौ त्रै ज्हार एह् होंदा सिंगल कमरा दा पंज छे ज्हार सैट दा होंदा कुसै पूरा फ्लैट चाहिदा पंदरां बीह् ज्हार ओह् होना मंथ दा एह् स्हाबै ते जेह्के उधमपुर च डिस्ट्रिक च थ्होई जंदा ऐ इंतजाम